ہیلو سویگی کسٹمر کیئر سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ آج دوپہر میں نے آپ کے یہاں سے کچھ کھانے آڈر کیے تھے تو ہوا یوں کہ جو میں نے کھانے آڈر کیے تھے مطلب میرے منگوائے گئے کھانے سے مختلف کھانے آ گئے جیسے کہ میں نے مراد آبادی بریانی منگائی تھی تو چکن بریانی آ گئی تھی اور اسی طرح میں نے مٹن قورمہ منگوایا تھا تو چکن قورمہ آ گیا ہے تو سر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اگر آپ کا وہ ہو تو آپ جو ہے پیسے ہمارے ریٹرن کر دیں کیونکہ ہم نے جب کھانے منگوائے تھے تو اسی وقت آن لائن پیمینٹ کر دیا تھا اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم جو ہم نے کھانا ہم نے آڈر کیا تھا اس کے مطابق کھانا دے جائیں اور اس کے علاوہ کبھی بھی آپ اس طرح سے دوبارہ نہ کریں ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ